گیارہ اکتوبر دو ہزار گیارہ بارہ اکتوبر دو ہزار بارہ بارہ اکتوبر دو ہزار تیرہ بارہ اکتوبر دو ہزار چودہ بارہ اکتوبر دو ہزار سولہ